भोपाल में बुज़ुर्ग आबादी बहुत देखने को मिलती है पुराने भोपाल की तरफ जाएंगे और बहुत झुग्गी झोपड़ी है जहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग महिलाएं मिलेंगी आदमी भी मिलेंगे तो उनको बड़ी समस्याएं भी होती हैं किसी को खांसी की तो किसी को ज़्यादा दिखाई नहीं देता तो किसी को कुछ चलने में दिक्कत है अब उनको चुनौतियाँ ये है कि अब कोई चल नही पा रहा है बट उन्हें अवसर के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है तो उनको ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ है कि वो किस तरीके से वो ट्रेवल कर रहे हें जा पा रहे हैं पर उनको अवसर ये मिल जाता है कि अब उनको पैसा भी मिल रहा है तो इसलिए उनको मजदूरी करनी पड़ती है और महिलाऍं भी बहुत जगह काम करती है टिफिन बनाती है और घर में साफ सफाई करने जाती हैं तो कहीं दूर दूर जॉब करती हैं तो उनके लिए भी बहुत कठिनाइयाँ होती है कि उनको जाने आने में बहुत तकलीफ होती है टाइम भी उनका बहुत जाता है अवसर के लिए अब उनको अवसर पाने के लिए पैसा कमाने के लिए उनको ये सब करना पड़ता है